निगेटिव एक्सपिरिएन्स ई कहब जे हम देखलहुँ जे कतौ कतौ प्रिण्टिङ्ग मिस्टेक छै तऽ जे भी पब्लिशर छथिन से किछु प्रिण्टिङ्गमे मिस्टेक करने छै साथमे ग्रामेटिकल मिस्टेक हम सेहो देखलहुँ अऽ कहानी भी कतौ कतौ थकाउ हमरा उबाउ हल्का लागल लेकिन हँ तऽ ई चीज हम कहब